हॅं भोजन तऽ हमरा ई संसारमे सबसँ नीक लागैया लेकिन परिश्रमो करयमे पहिने परिश्रम करब तहन ने भोजन करब भोजने नीक लागत आ परिश्रमे नहि करब आइके ओकाद नहि हुए आ खायलए मारि करब ओ तऽ नइ हेतय बढ़िया तए खातिर भोजनतए अति आबश्यक छै जे नीक सॅं नीक साफसॅं साफ भोजन बनय आ भोजनमे की सब अन्न लागत ओहिलए कनीटा अरे दू बेर तँ खेबाक अछि भात दालि तिलकोरा खमहरुवा अल्लू चक्का बैगन के तरल बड़ी कड़ही तकर बाद जे छै कठहरके सब्जी परवलके सब्जी परवलके दू फाँक कऽ कए जे भुजिया बनै छै ओ आलूके भुजिया हमरा नीक लागैया लेकिन ओ पतरका बला नहि जकरा चारिये खण्डी कऽ कए छानि दए छै ओहिमे जे नमक मरचाइ दए कए छीटिकए तहन ओ भुजिया आओर संसारके कोनो एहन सब्जी नहि छै जे खमहारु के तरुवा भेटतो नही छै बड़ा खोजिकऽ हमरा आनय पड़ैया ओहिके लेल हमरा खाइक लेल लेकिन खाय छी आब किएक केओ दोसरो जँ पूछै छथि कहलहुँ कि ई संसार अहिना चलि जेतै आ जा जिबैत छऽ ता खूब नाना प्रकारके छप्पन प्रकारके भोग खा आ परिवारो सबके बच्चो सबके इएहे सिखबै छियै हॅं ई नहि छै जे गाजा भांग पीबिकए तू बरबाद कए लए खूब खा पीबऽ आरामसॅं जॅं भगवान पुछतै हमरा तऽ कहबै खूब खाकऽ अयलहुँ हेँ आब अहाँकए जे करयकेये से करू